आई विज्ञानक क्षेत्रमे जे छै ओतए जे छै काफी सुधार भेल यऽ आओर एमहरका जे छै जतए भी मैक्सिमम अगर कोनो भी तरहके समस्या होइत छै तऽ ओहि लेल जे छै एक्स रे वगैरह सभके जे छै एक्स रे पैथोलॉजी वगैरहसभ चीजके जे छै व्यवस्थाए ओना जे छै एमहर स्वास्थ्य केन्द्र देनय छथि सरकार जाहिमे जे छै सभ सुविधासँ लैस यऽ आओर कोनो भी तरहके जे छै दिक्कतके सामना नहि करै छी ओहिमे जे छै